हाँ हम अपने मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करते हैं हम पूरे दिन में दो जी बी डेटा खत्म कर देते हैं और दो जी बी डेटा हमने व्हॉट्सअप इंस्टाग्राम फ़ेसबुक यूट्यूब इत्यादि में ख़त्म करते हैं जैसे कि हमारा नेटवर्क जिओ का नेटवर्क है वो हमारे यहाँ बहुत ही घटिया किस्म का नेटवर्क है चलता ही नहीं है चाहे हम एयरटेल लगा लें चाहे बी एस न ल लगा लें चाहे वी आई लगा लें कोई भी इस हमारे एरिया में नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है बहुत प्रॉब्लम होती है तब भी हम दो जी बी डेटा धीरे धीरे करके खत्म कर देते हैं और हम सोशल मिडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं